मूंखे मुंहिंजे घर में वण बूटा रखण जो ॾाढो शौक़ु आहे मूंखे नंढपण खां ई पंहिंजे घर में वण बूटा रखण जो शौक़ु रहियो आहे हिन जे करे मां नर्सरी अलॻि अलॻि नर्सरियुनि बाज़ारि में वञी रोज़ु अलॻि अलॻि बूटा घर में वठी ईंदी आहियां मां पंहिंजे घर जो आङनि सॼो बगीचो करे छॾियो आहे उनमें मां घणई टाइप जा बूटा गुलनि जा बूटा अलॻि अलॻि ख़ुशबुनि वारा ऐं सियारे जे सीज़न जा बूटा अलॻि अलॻि वलूं अलॻि अलॻि तुलसियुनि जा बूटा रखिया आहिनि हुनमें तुलसियुनि में श्याम तुलसी इहो साईं तुलसी सभु टाइप जी तुलसियूं बि रखियूं आहिनि ऐं गुल त तव्हां ॾिसो ख़ुशबूदार सॼे मुंहिंजे घर में ख़ुशबू अची वेंदी आहे मूंखे बि पूॼा लाइ गुल पाड़े ओड़े में खपंदा आहिनि तॾहिं बि असांजे घरां ॿारहं मासी गुल गेंदे जा गुल गुलाब जा गुल सभु प्रकार जा गुल मुंहिंजे घर में आहिनि उनमें वलूं आहिनि जीअं निम जो पत्तो कढ़ी पत्तो इहे सभु वलूं करेला मिर्च फ़ुदीनो सावा धाणा सभिनि जा बूटा मां पंहिंजे घर में रखिया आहिनि उनमें वरी संभाल रखणी पवंदी आहे ईअं न खाली शौक़ु आहे त पाण बगीचो ठाहे रखियोसीं पर उनखे मेनटेंन बि करिणो पवंदो आहे इन करे मां हर हफ़्ते हफ़्ते मालीअ खे घुराए करे उनसां सलाहु वठी उन अनुसार ई पौधनि जी संभाल लहंदी आहियां माली जीअं चवंदो आहे भई सियारे में पाणी केतिरो विझिणो आहे बूटनि में घटि वधि कंहिं में खाद हफ़्ते हफ़्ते अची माली सां सलाहु वठी उन अनुसार खाद विझंदी आहियां त बूटनि जी संभाल रखणु त तमामु ज़रूरी आहे घर में